बाइक ट्रिप बाइक ट्रिप एक ऐसी ट्रिप है जो लोग इन्जॉय करने के लिए जाते हैं अपने दोस्तों के साथ और उसमें आपको कुछ चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है कि आप लंबी ट्रिप में जा रहे हैं तो कुछ सामान आपको अपने साथ रखना पड़ता है जो ज़रूरी होता है बाइक के लिए और आपके लिए तो उनमें से कुछ ज़रूरी सामान ये होता है कि जो बाइक के कागज़ होते हैं जो कागज़ात होते हैं जरूरी कागज़ात वो आपको अपने साथ रखने पड़ते हैं अगर आप लंबी ट्रिप पे बाइक पे जा रहे होते हैं आपको अपने लिए हेलमेट रखना पड़ता है ताकि आपका बचाव हो सके किसी भी प्रकार के छोटे मोटे या बड़े एक्सीडेंट से भी तो उससे आपकी जान को कोई खतरा नई रहता है अगर आप अपने लिए सेफ्टी लेके चलते हैं हेलमेट पहन के जाते हैं और सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप किसी ट्रिप पे जाते हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नई होता है और आप घूमने का मज़ा ले सकते हैं बाइक से लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करती हैं तो आपको हो सकता है नुकसान हो सकता है और आपको के हाथ पैर में चोट आ सकती है या आपके शरीर में चोट आ सकती है एक्सीडेंट के दौरान जिसके कारण आपको और आपके परिवार को कष्ट झेलना पड़ सकता है तो बाइक चलाते समय और बाइक पे कहीं पे भी जाते समय आपको ये चीज़ ध्यान पे रखनी पड़ती है कि आप उसके पूरे कागज़ात लेके जाऍं औ आप अपनी पूरी सेफ्टी से जाऍं अगर आप दूर जा रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जानना बहुत जरूरी है बाइक चलाने के लिए और आपको ट्रिप में जाने के लिए ये सब तैयारी के बिना अगर आप बाइक चलाने जाते हैं तो आपको नुकसान हो सकते हैं